अ हेल्ल' हा

अ दे अखा बोथोराव माने अखा बोथोराव माने बे दैज्लां जाजेननायाव मावनाय आबाद औ बेखौ आङो बुंनो सानबाय औ जोंहा अखा बोथोरावहाय बे गोरान आबाद गोरान आबाद माने बे बोरियाव गायनाय आबादफोर जेरै वाटारमेलन नङा होनबा तरबुजफोर जों गायो नङा अखा बोथोराव जोंहा बे दहला दहला हाफोरा जोबोद माने खस्त' मोनो मानो होनबा दासिमबो सोरखारा जोंनो बे आबादखौ मावनो थाखाय मोजां सुबिदा होआखै मानोना जेब्ला जों बे आबादखौ खालामो वाटारमेलन बे तरबुजखौ खालामो अब्ला जोंनो मा नांगौ एसे बोरि जायगा नांगौ आरो बोरि जायगाब्लाबो एसे माने दैबो मोननाय सुबिदाबो थानांगौ दा अखा हायोब्ला मा जायो जोंनिया बांद्राय दैया जमा जायो आरो जोंनि बिफांफोरा थैलाङो जोङो बेखौहाय मोजां फसल मोननो हाया ओमफ्राय बेबायदिनो आरो मोनसेया जाहैबाय बे बोथोरावहाय मानसिफोरा गोबां आबाद मावनानै मोजां रांनि बेबस्ताखौ मोननो हाया मानो होनबा जोंहा बेफारिफोराबो मोजाङै फैनो हाया अखा बोथोरावहाय आरो बे अखा मोननाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंनि बे वाटारमेलन बा तरबुजआ एसे गाज्रि जानो हमो बिबारफोरा मोजां जाया बिबारा मोजां बाराब्ला मा जायो जोंनिया बिबारा मोजां जायाब्ला फिथाइआबो मोजां जाया आरो अखा मोनोब्ला फिथाइआ थायनाय फिथाइफोरा सेवलांनो नागिरो बेनिखायनो जोंनि बे अदालगुरि एरियायावहाय दहलायाव वाटारमेलन गायनायफ्रा खस्त' जायो आरो अखा बोथोराव बेनिखायनो सोरखारा माबाफोर बेबस्था खालामनानै होयोब्ला बेफोरखौहाय जोंनि आबादारिफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो रां राहाफोरखौ मोनगोन होननानै सानो आरो मोनसेया जाहैबाय माइ जोंथ' अखा बोथोराव गुबैयै जोङो माइ आबाद खालामो नङा होनबा दा जोंनि बांसिन आबादारिफोरानो बिसोरो एसे गोरिब थाखोनि मानसिफोर बिसोरो मा खालामनो हाया गावबा गाव फैसाजों बिसोरो आबाद मावनो थाखाय दैनि सुबिदा खालामनानै लानो हाया दा बेनिखायनो जोंनिया बे बांद्राय दै मोनोब्लाथाय मोनो आरो बांद्राय मोनाबाथाय मोना जोंनि दै लाबोनाय नालानि सिस्टेमआ जोंनि अदालगुरियावहाय बांसिन जायगायावनो बिदि सुबिदाफोरा गैया दासिम बेनिखायनो नोंथाङा रिपर्टारनि जानानै जाहाथे सोरकारनियाव आरज गाबनानै होयो जोंनि अदालगुरिनि मानसिफोरा अखानि समाव मोननाय आबाद आरो बे एसे अखानि सिगां मोननाय आबादफोरखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो औ एसेनोसै